सर्व धर्म संभव जेको असांजे इंडियन जो कल्चर आहे जेके असांजे हिंदुस्तान जो कल्चर आहे की सभु धर्म गॾु अची पंहिंजो पंहिंजो फैस्टिवलस पंहिंजा पंहिंजा कल्चर पंहिंजो पंहिंजो रहण जो तरीक़ो हिक ॿिए सां शेयर करे ऐं हुन तरीक़े सां हिक ॿिए सां गॾु मिली मिक्स थी वञनि था त जीअं हिंदू आहे अगरि हिंदूअ जो कोई ॾिण त्योहार आहे त उहो शेयर थो करे क्रिशचन सां इस्लाम माण्हुनि सां त उहे बि पंहिंजा जेके ॾिण त्योहार आहिनि हुन ते हिक ॿिए खे शयूं था एक्सचेंज कनि हिक ॿिए सां ॿुधाइनि था भई असां हीअ सैलिब्रेट कंदा आहियूं असां हिन तरीक़े हिन फैस्टिवल खे हिन तरीक़े सां ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं गॾु त इवन महाराष्ट्रा में बि जेके बि आहिनि जीअं दहीहांडी थी वई जीअं हाणे न पंडरपुर जी यात्रा हुई त उन में हिकु इस्लाम भाई मुस्लमान भाई जेको प्रोपर इस्लाम जे वॻे में जेको आहे उहो नचे पियो महाराष्ट्रनि माण्हुनि जे विच में त इहो महाराष्ट्रा जो कल्चर आहे की माण्हू पंहिंजे रिलिजन लैवल ते हिक ॿिए खां अलॻि न आहिनि हिक ॿिए सां गॾु आहिनि ऐं हिक़ ॿिए जो फैस्टीवल जाम सुठे तरीक़े सां इन्जॉय कंदा आहिनि जीअं गणपति बि थींदो आहे त क्रिशचन्स मोमेडिअन सभु अची करे गणपतिअ जो दर्शन कंदा आहिनि जीअं ईद थींदी आहे त ईद में सभु खीर गॾु खाईंदा आहिनि त इहो हिकु जाम महाराष्ट्रा जो सुठो कल्चर आहे सर्व धर्म संभव जीअं असांजे हिंदूस्तान जो आहे